हा टेक्नोलॉजी अॼुकल्ह इलाही अॻियां वधी रही आहे ऐं हिन में पाणि जहिड़े जवान माण्हुनि खे त हलो सभु सूचनाऊं मिलनि थियूं पाणि यूज़ कयूं था त पाण खे ख़बर पिए थो कि भई कीअं कुझु प्रोब्लम थियनि थियूं कोई ठगी थिए थी पर जेके घर में थोरा वृद्ध माण्हू आहिनि भई हेॾा बि वृद्ध न नॉर्मल एज वारा पोइ हुननि खे हेॾी जानकारी नथी मिले या त पर जेकियूं घर में हाउस वाइफ़ आहिनि हुननि खे हेॾी जानकारी नथी मिले मां हिकु घटना ॿुधाइण चाहियां थो मुंहिंजे ख़ुदि जे घर जी जंहिं में मुंहिंजी मम्मीअ जो अकाउंट आहे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में त उन्हनि खे माना हिकु ओ टी पी आहियो इअं मोबाइल में त उन्हनि खां ॿीं मिंट खां पोइ बि फ़ोन आहियो कि भई तव्हांजो असां डेबिट काड हितां खां रिलीज़ करे छॾियो अथऊं ऐं तव्हांखे इनकरे हिक ओ टी पी आयो हूंदो त उहा तव्हां कृपा करे असांखे ॿुधायो त उहो ई मुंहिंजी मम्मीअ हेॾो सभु अचंदो नाहे त हू ॿुधाइण त बि उहा हुननि कोशिश कई कि ॿुधाइनि त उन्हनि जीअं ई पंहिंजे मोबाइल में ओ टी पी खोलण जे लाइ मैसेज खोलियो त हिकु तेॾी महिल ई मां अंदरि आयुमि त चयोमानि मम्मी कंहिं खां पिया ॻाल्हायो त चयईं हिन बैंक मां फ़ोन आयो आहे चवनि था तव्हांजो डेबिट काड अचिणो आहे त हिनजे करे तव्हां असांखे ओ टी पी ॿुधायो त मां सिधो उन्हनि जे हथनि मां फ़ोन वरितो ऐं ॾिठमि त मां चयो हा ओ टी पी त आयल आहे ऐं पर बैंक जे कहिड़े नम्बर था मैसेज आयल आहे उहा बैंक में लिखियल हूंदो आहे त एस बी आई बैंक ऑफ़ बरौड़ा ईंअ लिखियल ईंदा आहिनि पर इहो कहिड़े मोबाइल मां मैसेज आयो आहे त उहो मां चयोमानि तव्हां ही मोबाइल मां कीअं मैसेज आयो आहे असांखे बैंक मां अचिणो त उन्हनि असांखे समुझायो कि असां हिते वेठा आहियूं असां तव्हांजो प्रोसिस पिया कयूं हिनजे करे तव्हांजी मोबाइल में असां असांजे नम्बर तव्हां मैसेज त मां चयोमानि इहो पोसिबल ई नाहे कॾहिं बि कंहिं खे ओ टी पी घुरण जे लाइ बैंक में हीअं फ़ोन न कंदा आहिनि हुते सॾु कराईंदा आहिनि भई तव्हां अचो हिते हीअ तव्हांजो आयो आहे असां प्रोसिस कयूं था पोइ असांखे ओ टी पी ॿुधायो इअं कॾहिं न थींदो आहे कि घर वेठे कोई ओ टी पी पुछंदो हुजे त मूंखे लॻे पियो कि इअं हिक फ़्रॉड हुओ ऐं कुझु इहा शइ घुराई हूंदनि असांजे काड वाड था त असांजो हुननि पर्चेज़ कई हुजे त इहा ओ टी पी बि असांखे मोकिलण लाइ चवनि पिया त हिन करे मां घरु अची वियसि ऐं हिन करे मां बि असां बची वियासीं हिन फ़्रॉड मां